में तुसें गी सनान लगी आं के दपैह्री आह्ली रुट्टी च अस केह् केह् बनान्ने आं जैदातर दिनें दाल ते दाल गै बनान्ने होन्ने आं और जि'यां मतलब मौसम जि'यां सर्दी दे मौसम च जैदातर फुल्के गै बनान्ने आं और दाल ते तामीं बनान्ने बनान्ने आं दपैह्री जियां मौसम गर्मी आह्ला आई गेआ जेल्लै गर्मी पौंदी ते जैदातर जेह्ड़े कि चौल गै खन्ने आं और बच्चे जेह्ड़े कि पसंद बी जेह्डे के दाल चौल गै करदे जां इक इक दो दो फुलका बनाई ओड़ेआ जियां दालां इक दिन शनिवार चने दी दाल होई गेई ऐतवार राजमांह् होई गे चने माएं छोलें दी दाल होई गेई इक दिन हरी मुंगी होई गेई इक दिन दूई पीली मुंगी आह्ली दाल होई गेई धोती मुंगी दाल होई गेई जां मटरें मटर मटर मटर पनीर बी बनाई लैन्ने तरी आली सब्जी जेह्ड़ी जि'नेंगी अस जैदातर तरी आह्ली सब्जी कन्नै गै रुट्टी खन्ने आं भामें चौल होन ते भामें फुल्के जि'यां गर्मी आई हून ते इयां जैदातर चौल गै चलदे न बच्चे बी पसंद करदे और आपूं बी जैदा चौल गै खाने दा मन करदा की जे जेह्ड़ा फुल्के खाने दा नेईं करदा ऐ हर रोज जेह्ड़ी ऐ कि लग्ग लग्ग गै दालां बनान्ने आं कदें किश कदें मटर आह्ली कदें और अग्गें जेह्ड़ा कि शामीं अस रातीं आह्ले खाने बिच जैदातर ते सुक्की सब्जी गै होंदी जां देहीं च मोंगरा पाई लैन्ने जां मतलब कि चटनी बनाई लैन्ने नारदाने दी होई गेई छच्छा होई गेआ जां होर किसै दी ईमली दी बिच गं'डा शंड्डा पाइयै प्याज पाइयै जां किश होर बी मती सारियां जेह्ड़ियां चटनियां बनाई लैन्ने अस कदें गं'डे पूतने दी गं'डे टमाटर दी कन्नै फुल्का बी शामीं जैदातर जेह्ड़े फुलके बनाने चौल कुतै कदें कालें गै बनान्ने गर्मियें च ते थोह्ड़े थोह्ड़े चलो चौल बी चली जंदे न जैदातर जेह्ड़े के फुल्के गै शामीं फुल्के फुल्के गै बनान्ने हुन्ने ते सुक्की सब्जी तुसें गी पता जां भिंडियां जि'यां जि'यां मौसम होऐ गर्मियां दिनें जेह्ड़ी सब्जी भिंडियां होई गेइयां जां शिमला मर्च आलू होई गे जां घीया होई गेआ जि'यां कुसै दिन मतलब कि किश ना किश लग्ग लग्ग सब्जियां गै बनांदे रौह्न्ने आं